मुझे बाइक प्रेरित करने के लिए सब से बड़ा योगदान मेरे पिता जी का है जिससे मुझे उन्होंने बहुत प्रेरित किया उन्होंने ही मुझे गाड़ी चलाना सिखाई औ बाइक चलाना सिखाई चूँकि वो कहीं जाने आने में उनका उमर ज़्यादा हो गई थी इस कारण से वो गाड़ी चलाने में उनको दिक्कतें आती थी और फिर मुझे ही उन्होंने फोर्स किया उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रयास करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया तो मैंने बाइक चलाना सीखी उसी के कारण से मैंने अपने अपने सारी सुविधाओं का मुझे उससे आनंद मिला वो कुछ दोस्त यार तो मेरे को मज़ाक उड़ाते थे मैं बाइक नहीं चला पाता था तो उस उन लोगों से भी मुझे थोड़ा प्रेरित मिली और मैंने बाइक चलाना सीख ली और सीखने से मुझे भी उस चीस से आनंद आया कि बाइक चलाने से बहुत आनंद है अपने काम फटाफट हो जाते हैं सामान लाने में दिक्कतें नहीं होती कहीं बाहर जाना है तो वो बाइक से हाल उठा के अपन जा सकते हैं आ सकते हैं किसी को लेने जाना है किसी को छोड़ने जाना है उससे भी बहुत सुविधाजनक होती है और इस्कूल जाना है कोलेज जाना है ओफिस जाना है तो उससे भी बहुत सुविधाजनक होती है कुल मिला के जो है बाइक एक सुविधाजनक चीज़ है